یہ منظر نامہ ایک شخص کے بارے میں ہے جو پودوں پر مبنی غذا اپنا اپنانا چاہتا ہے

جانوروں کی مصنوعات کے بغیر اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہنمائی چاہتا ہے اسے ایسی سبزی خود غذا کے بارے میں رہنمائی درکار ہے جس میں مناسب غذائیت موجود ہے اور وہ مکمل طور پر پودوں پر مبنی ہو اس میں شامل کرنے کے لیے درجہ ذیل چیزوں کی سفارش کی گئی ہے پودوں پر مبنی پروٹین کے ذرائع پھلیاں تو فورٹیمی پروٹین سے بھری بھرپور میوے کافی مقدار میں پھل سبزیاں سارا اناج اور مضبوط کھانے کی اشیاء صاف کو اپنی آواز میں مذکورہ معلومات کو بیان کرنا ہے یعنی اپنی زبان میں اس منظرنامہ کا خلاصہ بول کرتا ہے